ايسے تو ميں اپنے تمام كاموں ميں اپنے پيرنٹس سے اپنے ماتا پتا سے ہى مشورہ ليتا ہوں امى ابو سے ہی كچھ مطلب مشورہ لے كر ہى كرنا چاہتا ہوں اور كرتا ہوں بھى ہوں ايک فيصلہ مجھے ياد ہے جو بہت ہى اہم تھا كہ ميں انٹرنس كا ایگزام ديا جس ميں دہلى يونيورسٹى كے ليے بھى ميں نے ايگزام ديا اور پھر جامعہ مليہ اسلاميہ كے ليے بھى ايگزام ديا تو دونوں جگہ ميرا نام آ گيا دونوں جگہ ميں نے انٹرنس انٹرنس كليئر كيا ايگزام كواليفائيڈ كيا تو اب مجھے يہ كرنا تھا كہ ميں ايڈميشن كہاں لوں يہاں لوں جامعہ مليہ ميں لوں يا پھر ميں دلّى يونيورسٹى ميں لوں تو اس وقت ميں نے اپنے امى ابو سے پوچھا تو انہوں نے كہا كہ چونكہ دلّى يونيورسٹى ميرے گھر سے كافى دورى پہ ہے فاصلے پہ ہے تو انہوں نے كہا كہ بيٹا اگر وہاں تم ايڈميشن ليتے ہو تو يہ ہوگا كہ ٹريولنگ ميں تمہارا كافى ٹائم وقت جا جائے گا جس كى وجہ سے اگر دو گھنٹے تم ايک گھنٹے ميٹرو بائى ميٹرو يا بائى بس يا بائى كار يا بائک سے جاتے ہو تو ٹريولنگ ميں تمہارا آنے جانے كا دو گھنٹے چلے جائيں گے اور پھر وقت كى بھى بربادى ہوگى وقت بھى زيادہ لگے گا پيسے بھى خرچ ہوں گے اور ہراسمنٹ بھى ہوگى تھكاوٹ بھى ہوگى تو اس وقت ميں نے مشورہ ليا تھا اپنے مطلب امى سے بھى پوچھا تھا ابو سے بھى پوچھا تھا تو دونوں لوگوں نے كہا كہ تم اپنے گھر سے تو جامعہ مليہ اسلاميہ پاس ہے اس ميں يہ سارى چيزيں بچ جائيں گى وقت بھى بچے گا پيسے بھى بچيں گے اور ٹريولنگ كى جو تھكاوٹ ہوتى ہے وہ بھى بچيں گے سفر كی جو سفر كی جو سفر كا تھكان جو ہے وہ بھى محسوس نہيں ہوگا تو مشورہ ليا تھا تو انہوں نے كہا پھر ميں يہىں سے جامعہ مليہ اسلاميہ ميں انرول ہوا وہيں سے پھر ميں نے اپنا پوسٹ گريجويشن كمپليٹ كيا تو ميں اپنے ہر كاموں ميں مشورہ ليا كرتا ہوں